हांव बाजारान गेल्लें थंय हांवें कांय कापडां घेतलीं एक कापड आशिल्लें तें पिंजील्लें आशिल्लें उमळटकीर ताचो रंगय गेलो आनी तें आटलें म्हुणून तें म्हाका घालपाकच मेळ्ळें ना